हलो जय झूलेलाल केर था ॻाल्हायो जी जी तव्हां केर अच्छा अच्छा मिसिज़ आहूजा हा हा मां सुञाणा तव्हांखे मां सुञाणा तव्हांखे मुंहिंजी भेण जेकी आहे हुनजी साहेड़ी हुयूं न तव्हां हा ऐं मौसम जो ई असरु आहे पॉल्यूशन वधियल आहे न हिकु त ऐं थधि बि वधीक आहे तव्हां कुझु ॿाहिर जो खाधो छा हा पोइ तव्हांखे इंफ़ेक्शन थी पेई आहे हुनजे लाइ तव्हांखे क्लीनिक ते अचिणो पवंदो हाली मां तव्हांखे ॿुधायां थी त तव्हां लूणु कोसे पाणीअ जा गरारा करे वठो अगरि अॼु अची सघो त ठीकु आहे न न न न न बीटाडीन न विझो छड़ा हल्को लूणु सेंधो लूणु विझो ऐं हल्के कोसे पाणीअ जा गरारा कयो तव्हां ऐं हुन जे अलावा अगरि अॼु अची सघो त ठीकु आहे न त पोइ तव्हां स्टीम वठी वठो स्टीम सां तव्हांखे काफ़ी आरामु मिली वेंदो हा ठीकु आहे अॼु स्टीम वठो ऐं स्टीम बि छाणे सादे पाणीअ जी वठिजो हुन में विझो विझिजो न कुझु न न कुझु न विझिणो आहे छड़ो हुन में रुॻो पाणी जी करिणी आहे ऐं पाणी जी स्टीम करे पंहिंजो मुंहुं ढके करे पोइ वेई रहिजो इअं न भाई ॿार फिरो हवा न लॻिणी खपे पोइ उहा त चांहि तव्हांखे पीअणी आहे पीओ तव्हां अदरक वारी चांहि पीओ पर बेसड़ जो सीरो वग़ैरह थी सघे त राति जो खाई सुम्हो पतलो पतलो सीरो खाओ देसी घी वारो ऐं पोइ सुभाणे अचो त मां तव्हांखे दवा ॾींदसि अगरि आरामु अची वियो त दवा जी ज़रूरत कोन पवंदी पोइ ठीकु जय झूलेलाल